हा संस्कृति असांजी संस्कृति सिंधी सिंधी त जाम लाजाब लाजाब आहे अहिड़ी ॻाल्हाइण में अहिड़ी हलण चलण में हुननि जा त अहिड़ा स्वादिष्ट भोजन में असांजी सिंधियुनि जी रोटी रोटी जी मां छा ॻाल्हि कया दालि भाटी गुजरातियुनि जी मारवारियुनि जी थींदी आहे त कॾहिं कॾहिं असां घर में गुजराती बि रोटी कंदा आहियूं ॿार ज़िद कंदा आहिनि ॿारनि जी ज़िद ते असांखे मञिणो बि थो पए पियो दालि भाटी कंदा आहियूं खांडवी कंदा आहियूं फाफड़ा थिया जलेबी थी गुजराती में रहूं था गुजरातियुनि जी थोरी घणी सिखणी पए थी उन जी करणी पए थी अॼुकल्ह त नंढा नंढा ॿारनि खे इहे शयूं वधीक थियूं खपनि पर असां असां घर में सिंधी रोटी ठाहींदा आहियूं सेहल भाॼी बसरनि में बसरनि में बिहू सिंघियूं आनियूं बेसण जी आणी थी वांगर मेया असांजे घर में कंदा आहियूं असांजी जे वॾणा हूंदा वॾा जीअं असांखे सेखारे विया तीअं उहे बि असां वॾा कंदा ई आहियूं घर में बि पर कॾहिं कॾहिं ॿारनि जी बि मञणी पवंदी आहे अॼकल्ह खाधो जीअं बर्गर पिज़ा ॿाहिरिया वठी ईंदा आहिनि सोचींदा आहियूं ॿाहिरा त वठी अचनि कहिड़ो न कहिड़ो ठहियलु आहे कीअं ठहियलु आहे ॿारनि जे ख़्वाशियूं पुरियूं करण लाइ असां उहो घर में बि कंदा आहियूं इन जे सदिके असां उहा घर में सिखिया बि आहियूं सुठे नमूने साफ़ सफ़ाई असां सुठे नमूने घर में स्वच्छता सां घर में ॿार खे विहारे करे अॻिया अखियुनि जे अॻियां विहारे करे ॿारनि खे खारींदा कंदा आहियूं दिलि ख़ुशि थींदी आहे ॿार बि ख़ुशि थींदा आहिनि ॿियो असांखे छा खपे असां सिंधी रोटी सिंधी रोटी त असांजी भुलिजणु जहिड़ी कोन्हे का ख़ासि करे बेसण जी आनियूं भुगल ॿियों छा मां ॿुधायां असांजी सिंधी रोटी भुगल भाॼी वांगण जो भरतो जाम सुठी थींदी आहे जय झूलेलाल